सुपौलमे जे स्थानीय स्तर पर काज भेलैए हमरा सभके नजरमे तऽ बढिआँ काज भेलै यऽ हस्पिटलो बनलैए गांधी मैदानमे दुर्गा स्थान बनलैए सड़क हमरसभकें नीकए एहिमे दू राय नहि हमरसभकें एहिसँ पहिने अखनो जे छथि बिजेन्द्र बाबू विधायक रहथि आ हमसभ हुनके एहिसँ पहिने भोट दैत रहियै अखन तऽ ओ हमसभ भारतीय जनता पार्टीकें भोटर रहि बिजेन्द्र बाबू काज बहुत केलैथए अखन पिपरासँ केओ हमर विधायक सुतपुर के कामथजी छथि हमर छातापुरसँ नीरज कुमार बबलू विधायक छीका ओहो बहुत बबलूजी बहुत छातापुरमे काज केलखिन सुपौलोमे हमेशा ओ प्रोग्राम दैत रहय छथिन ओ जुझारू नेता थिका अखन राघव कुमार जी से जिला परिषदके चेयरमेन बनलथि हँ ओहो अपनातरफसँ बहुत काज कए रहल छथि साफसुथरा लाइट मैदान एकर काज बहुत कए रहल छथिन